हाँ भैया हमें कपड़ा चाह रहा हैं कुर्ती चाह रहा है भैया एक कुर्ती का दाम कितना है भैया

सारे कितने की पड़ेगी एक गट्ठर की

सूट का दाम कितना पड़ेगा भैया अच्छा तीन सौ रुपया के एक पीस पड़ेगी न भैया ठीक भैया तब कब तक आ जाएगा भैया कल तक आ जाएगा ठीक है भैया कल हम करें और एक फ्राक चाह रहे थे भैया उसका दाम कितना पड़ेगा एक फ्राक रेड कलर का हाँ है भैया आपके पास रेड कलर का है आपके पास ठीक है भैया कर देंगे आनलाइन